बचपन में यह लगातार हमें अलग अलग गेम्स खेलते रहें हैं जिससे वॉलिबॉल है क्रिकेट है क्रिकेट तो हमारा रेगुलरी गेम रहता है जिसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से जैसे एक तो रनिंग की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि क्रिकेट में रनिंग की अच्छी हैबिट हो जाती है वॉलिबॉल खेलने से जम्प की अच्छी हाइट हाइट का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है